गहुमके खेतीमे हमरा सबके फसलमे जे सीजन अइ अखनके ओइ टाइममे हमसब गहुम केने छियै एक बीघा गहुम अइ गहुमोमे बहुत मेहनत लगै छै सिञ्चाई करै पड़ैये जोतिया कोरिया खाद बीया धान छै ओइसबमे छै कदबा ट्रैक्टर सब किछुके लगाके हमरा सबके बहुत मेहनत करऽ पड़ै छै किसानी तौरपर तऽ किसानी तौरपर हमसब तीन चारि गो चीज उपजा लै छी जेनाकि एखन गहुमके सीजन अइ गहुमोमे मसूरी छै दलिहन छै सरिसो छै किछु चनो आदमी उपजा लैये मकइयो उपजै छै मकइयोके फसल लागल अइ किछु ओइके बाद सुजान भेल बाजरा भेल तऽ इहो सब होइ छै जइ भेल पियाजो किछु बादमे उपजाबै छै किछु आलू उपजै छै तऽ हमरा सबके जे छै से सरकारके मण्डीमे पहुचेलहुँ तऽ बहुत मेहनत पड़ल ओइसँ पहिने बहुत मेहनत पड़ल कटाइ कयलहुँ झरबेलहुँ थ्रेसर लगेलहुँ ओइके बाद सब दानाके पहिले घर लेलहुँ फेर गाड़ीपर लोड कऽके मण्डीमे देलहुँ तऽ मण्डीमे देलहुँ तऽ जे रेट लागल ओइ रेटसँ हमरो सबके पाँच पैसा कम दै छथि तऽ ओइ रेटमे भेट गेल दऽ देलहुँ नगद धानके सीजनमे धानोमे आदमी लगै छै रोपाय छै खाद बीया छै ट्रैक्टर छै ओइके बाद फेर ओकरा कटनाइ झरनाइ झारिकऽ तहन घरमे राखिके तौलके तहन हुनका सबके फेर मण्डीमे पहुँचबै छी हमसब एनाहिते छै मकइके मकैयोके दाना सएह निकलैये मतलब जे छै से आरो खेती पियाजके अइ आलूके अइ ई लहसुनके सेहो उपजा लै छी साग सब्जी अइ कोबियो अखन निकलल अइ किछु किछु कोबी बिकायल हँ आब जे छै से सजमैनियो सब बिकायल अइ तऽ ई सब खेतियेमे सँ निकालल जाइ छै साग सब्जी मेहनत करऽ पड़ैय छै मेहनत तऽ बहुत लागि जाइए हमरा सबके मेहनत केलाके बादे आठ आना कम चाहे चारि अना कम भेटल बेच देलहुँ दऽ देलक वएह सबसँ जिन्दगी काटि रहल छी गाँव घरमे आओर तऽ भगवान जे छै से मतलब सरिसोके खेती कोनो बेर मारि खा गेल कोनो बेर भऽ गेल आओर एनाहिते गहुमके फसल कोनो बेर मारि खा गेल कोनो बेर भऽ गेल जेना की अइ बेर एखन तक ठण्डा नहि पड़लहँ तऽ गहुमके खेतीमे किछु परिवर्तन कम अइ अच्छा धानके धानमे कोनो बेर बाढ़ि बरसा भेल तऽ भऽ गेल आओर नहि वर्षा भेल तऽ सुखारेमे किछु आधा खतम भऽ गेल आधा भेटल उहोमे आधामे किछु जन लऽ गेल किछु मण्डीमे दऽ देलहुँ अपना सबके खाइके लेल जे राखऽके लेल रहल रखलहुँ ओइमे मेहनत छै बहुत छै मेहनत पियाजेके खेतीमे ओकरा कोर कार कमौट पानि पटाइ तहन आलू आलूओमे कनिक मेहनत नहि अइ रोपै छी अथी बनबै छी ओइमे पानि धऽ धऽके खाद बीया धऽ कऽ ओकरा उपजबै छी उपजेलाके बादे तऽ तहने ओकरा माटिमे सँ निकालिकऽ तखन फेर ओकरा हमसब साफ सुथरा कऽके बोरामे धेलहुँ बोरामे धऽके तहन मण्डीमे भेजै छी ओइके बाद जे छै से आओर मतलब गहुमोके खेतीमे अहाँके कहिये देलहुँ हँ जे एते मेहनत लागि जाइए हमरा सबके बहुत मेहनत छै गहुमके खेतीमे कम मेहनत नहि छै धानोके खेतीमे सएह मेहनत छै आओर फसल फसल तऽ सबसँ सुन्दर हमरा सब्जीके लागल जे सब्जीके खेतीमे आनन्द अबै छै खेते से होइ छै जहन तऽ सब्जीके खेतीमे आनन्द आयल कोबी एखन उपजल छलै ठीक ठाक उपजल छलै कोबीके बाद पियाजो रहै पियाजो पछिला बेर ठीकसँ निकलि गेल रहै धानके खेतीमे किछु मारि खा गेल जे वर्षा नहि भेल तै लऽ कऽ ओइके बाद